مشاہدہ کرنے کے لیے آپ کا پسندیدہ پرندوں کا رویہ کیا ہے مثلاً صحبت کی نمائش گھونسلہ ہجرت ویسے تو میں نے سب سے سبھی پکشیوں کو دیکھا ہے پرندوں کو مگر سب سے جو خوبصورت پرندہ ہوتا ہے وہ کبوتر ہوتا ہے اس کا گھونسلہ بنانا ایک ایک تنکا لے کر آنا اسے ایک جٹ کر کے اپنا گھونسلہ بنانا اناج دال چاول دال شیل کچھ بھی ڈال دو وہی کھا لیتے ہیں ان کی گٹر گٹر کرنا سب سے اچھی لگتی ہے ان کی آواز وہ ایک جٹ ہو کر رہتے ہیں ایک ساتھ اپنے بچوں کو دیکھ بھال ان کے لیے تنکوں سے گھونسلہ بنانا کبوتر وفادار ہوتے ہیں وائٹ کبوتر یہ چھوٹے چھوٹے پچرنگی کلر فل ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں کوئی بلیک کوئی وائٹ کوئی سب رنگ کے ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں ان کی جو یہ گٹر گٹر ہوتی ہے بولتے ہیں ان کا بولنا بہت اچھا لگتا ہے یہ سب میں گھل مل جاتے ہیں